म्हजे ग्रॅणपेरसान कांय शिकोंक ना ते लनींग बाय एक्सपिरियन्स केलो आहा तुमी आनी म्हजे पाय रेंदेर ओके आनी म्हजे मामीन टेंथ पर्यंत केला पूण तेंचे कितें भरपूर पेपर एकूय वांगडा आसतले आनी चड मार्क्सांची आनी आतां म्हळ्यार कितें जालां आतां हें डिवायड बरें करता हॉलिडेज बरें इतू मदें पेपर्सा मदें आनी पोर्शन बरें डिवायडीड आहा सो सुद्दां तेच प्लस पॉयंट आनी जायते चॅलेंजीस म्हळ्यार आमकां उणें केला आमचे हें भायरचो थोडे येवपाक